میرے خیال میں ہم لوگ جب ستاروں اور کائنات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا کس سیارے کا نام ہے اور اس کے ارد گرد کتنے اور سیارے چکر لگا رہے ہیں ان سب کی معلومات ہمیں ستاروں اور کائنات کے مطالعہ سے ملتی ہے جس کے سورج کے بارے میں یا چاند کے بارے میں یا جتنے بھی سیارے اس کائنات میں موجود ہے ان سب کی معلومات ہمیں اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کیا کرے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرے اور جو بھی کائنات کے اندر رہنما ہو رہی ہے یا دریافت کی جا رہی ہے ان سب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے اور کس قدرت کے ہاتھ میں یہ سارا نظام چلایا جا رہا ہے ان سب کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کائنات کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے اور ساری دنیا میں ہونے والے جو چیزیں وہ سب اللہ اسی کے اللہ کے ہاتھ میں ہے